हैलो नमस्ते अच्छा अच्छा ते अच्छा तुसें केह् करना तुसें केह् करना गर्म पानी लैना शैल गर्म करियै ते बिच लून पाइयै पैर धोई लैओ ते फिर शैल पैर सुकाइयै ते मूव मलियै उप्पर ते कन्नै कपड़ा बन्नी लैओ ते गर्म पट्टी ब'न्नी लैओ उप्पर ते फिर गर्म पट्टी ब'न्नने दे बाद हिल्लना निं ऐ मता ते फ्ही बी फर्क नेईं पौग ते मेरे दफ्तर आई जाना दस्स बजे कन्नै आं ते फिर में आपूं दोआई लिखी ओड़गा आं हर शुक्कर ते शनि आना होंदा आं ते फिर आपूं दोआई लिखी ओड़गे ते मती हिल्लना निं ऐ फिर चलो ठीक ऐ फिर